बाग़बानी लगाने का शौक़ मुझे जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तब से है और अभी तक ये निकलते चलता रह जो कि वहाँ के जो टीचर है मैंने हॉटीकल्चर पढ़ा है और हॉटीकल्चर में यही सब उद्यान और बाग़बानी गार्डेन के बारे में पढ़ाया गया और वहाँ से मैंने वहाँ कॉलेज में जो करते थे करते थे फिर मैंने अपने घर पर और पड़ोसियों को भी बताया कि बाग़बानी लगाने चाहिए क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसी के जीवन को हानि नहीं पहुंचाते हैं जब भी देते हैं उनको कुछ देते ही है जो कि लाभदायक होता है जैसे कि वो लोग कार्बनडाईऑक्साइड को एबजोर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं ऑक्सीजन जो कि हम लोग को फेप साँस लेने में बहुत ही हम लोग के जीवन में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान है और बाग़बानी जो कि कम जगह में भी लगाया जा सकता है बहुत ही ब्रॉड जगह में भी लगाए जा सकता है बाग़बानी लगाने से जैसे घर के कुछ किचन गार्डेन भी होते हैं कुछ बहुत बड़े बड़े इस्केल पे लगाया जाता है कुछ आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए कुछ अपने घर के स्थिति को सुधारने बनाने के लिए